आं दिनै आबादारि हिसाबै माखासे आंहा आबाद मावनाय जायो मानसि हिसाबै आबादारि जायाब्लाबो जोङो थांनानै थानायाव जोङो जोंनि गिबि आबादानो जोंनि जिउ बिनिखायनो आंहा माखासे रबार दं आरो साहा बागान दं गय थाइजौ खान्थाल औवा बायदि बायदि रोखोमनि बागान दं दा बेफोरखौ आङो रखना बेखना खालायनायाव आंहा आंनि बे रबार बागाननियाव आङो आथा बखनाय समावहाय आथा फसरनाय समावहाय बै नाजावनाय खुरैयाव माखासे थानाय रबारखौ माब्लाबा माब्लाबा मोसौ मैसो हाबनानै बोरमाफोर हाबनानै खोख्लैलाङो आरो लस खालामलाङो बेनि थाखायनो आङो दिनै बे आंनि आबादखौ आङो रखना बेखना खालामनो थाखाय आङो माब्लाबा माब्लाबा आंनि न'खरनि औवाखौनो हाजिरा लानानै आङो दानग्लुंनानै आङो बेरा होनाय जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा बबेबा खेत्र'आव हास्लाबाबा आङो मुसारिनिनो बेरा होनानै आङो आंनि आबादखौ आं रैखा खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे आङो आंनि बे साहा बागाननि बेलायावबो बेबादिनो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो बोरमा हाबनाय मोसौ हाबनाय मैसो हाबनाय बेफोरबायदिखौ आङो रैखाथि होनो थाखाय आङो औवा दानग्लुंनानै आरो मुसारि बेरा होनानै लाखिनो गोनां जायो बेनिखायनो आङो गासैखौबो नायफामनानै सम सम बबे खनाजों मा जादों मा जायाखै आङो बेराखौ फाहामनानै दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे आङो आंनि न'खराव जानो आन्था आङो दलरसे दलरसे आङो मोनफ्रोमबो रोखोमनि आबादखौ जोङो मानसि हिसाबै जोङो जानायनि थाखाय आं इसे इसे आबाद मावो आरो बे आबादखौ आङो रखना बेखना खालामनो थाखाय आङो बार' मास आङो बे मैगं थिलि एबा आबाद थिलिखौ आङो बेरा होनानै दोननाय जायो माब्लाब माब्लाबा आंहाबो बिदिनो बाहेरायाव ओंखारलांनाय जायो आरो आंनि हिनजावाबो सानफ्रोमबो बिदिनो स्कुल आव थांनांगौ जायो बिनि सौफैनायनि टाइम टेबोल गर गैया आरो आंहा न'वा बेबादिनो हारसिङैनो सिलिंखार बायदि न' गोजा थानाय जायो बेनिखायनो आङो बेफोरखौ रखना बेखना खालामनो आंहा रावबो गैया होननानै आं आंनि बे आबादथिलिखौ हानायखिनि आङो सानफ्रोमबो न'आव थाबाय थानाय जाया बेबादि होननानै आङो आंनि बे मैगंथिलि बा आबादथिलिखौ आङो मोजाङै मोजां आङो बेरा होनानै लाखिनाय जायो दा बे बेरा होनानै मावनाय आबादखौनो आङो न'आव जासे जानानै माब्लाबा माब्लाबा आङो बिदिनो गलाफ्राव बा बाजारफ्राव आङो इसे इसे फानहैनाय जायो आरो बेखौनो लानानै जोङो नोंनाव गैया आंनाव आंनाव गैया नोंनाव जोङो उसुं खाथि खालानि आइ आफा राइजो राजाजों जोङो सोलाय सोल' जों जालायो बिनिखायनो आङो दिनै आंनि बे आबाद मावनायजों लोगोसे आरो आंनि उसुं खाथि खालानि माखासे सुबुंफोरखौबो आङो ओरैबायदि बुङो जे जोङो बायनानैल' जानो दानांथों गावनो आन्था जोङो इसे इसे जों मावनानै जोङो जालाङोब्ला जोङो मानसि हिसाबै जोंहा जोङो मोजां जिनिस जों मोनजायो थाजा थाजा मैगं थाइगं जों मोनजायो जों जेसेबांनोखि जों थाजा थाजा जों मैगं थाइगं मोनजागोन माखासे

जोंनि बे गोबोर हासारनि आबादजों जोङो खेति मावनानै जों जालाङोब्ला जोंनि बै गोबोर हासारनि खेतिनि आबादनि रसा जोंनि देहा दानायाव सबसे साबसिन भिटामिन बा शक्ति होयो होननानै आङो माखासे सुबुंफोरखौ आं बुजायनाय जायो बिदिनो दा बिदिनो जोङो गावजों गाव सम सम मोनाबिलि समावहाय माब्लाबा माब्लाबा लामा दथखायाव जों ज' जिरायनानै सोरहा मा आबाद मावनो नागिरदों सोरहा मा आबाद मावदों बेखौ जोङो सावरायलायो सावरायनायनि गेजेरजों बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा जोङो जोंनि आबादखौ जोङो मावलायनाय जायो बेनिखायनो जोङो दा इसोरनि अननायाव गामि सिङाव जोङो जाम्बा जाम्बिबाबो जोङो मावै दाङै जालांनायाव आङो मानसि हिसाबै आंहा जोबोद गोजोननाय दङ दा ओंखायनो आङो अराय सम आं इसोरनाव आरज गाबो जे आङो जुगे जुगे आं मानसियानो जोनोम मोनलांथों गामियारि मानसिजोंनो आङो आइ आफाजों आं मोजाङै मोजां गोरोबनानै संसार मोनजालांथों बेखौ आं आइ आफा इसोरनाव अराय आं सम आरज गाबनाय जायो आंनि बुंनाया बेनोसै